खास कएके हिन्दु धर्ममे तऽ सभ पाबनि बहुत ही बढ़िआँ छै अपन अपन जगह पर सभ पाबनिके अलग अलग आनन्द छै लेकिन मुख्यतः जे हमरा सभकेँ पाबनि होइत छै जे आश्विनमे दुर्गा पुजा होइए जेकरा हमर सब ग्रामवासी काफी हर्षोउल्लासके साथ मनाबै छी जाहिमे दुर्गा पूजासँ दू महीना पहिनेसँ गामकेँ हरेक कोनमे जाके चन्दा वसूलहुँ चन्दा वसूललाके बादजे छै से मन्दिर कमिटीके निर्माण भेल ओहिमे अध्यक्ष बनल सचिव बनल जेकि सभके अपन अपन आओर सदस्य बनल जेकरा हरेक टोला मोहल्लाके चन्दा वसूलीके काज देल गेल ककरो जाफरी बनबयके ककरो साफ सफाइके ककरो मेला वगैरह लगबयके आओर दुर्गापूजाक तैआरी भेल तऽ दू महीना पहिनेसँ हमसभ ओहिमे अपन अपन योगदान देलहुँ योगदान देलाकेँ बाद दुर्गापूजा होइत छै जेकि दश दिन चलल आ दश दिन गाममे काफी नीक लागल हरेक गाँवके कोन कोनमे लाउडस्पीकर वगैरह लागल रहल हॉर्न लागल रहल तऽ ओहिमे दुर्गा पाठसभ चलैत रहै छै सङ्ग सङ्ग दश दिन गाम घरमे पूजा पाठ से केलहुँ आओर काफी दूर दराजके लोक सेहो आबैत छै गाँवमे मूर्ति देखयके लेल कतेक आदमी आयल मेला देखेके लेल आओर मेला भी काफी लम्बा चौड़ा ग्राउण्डमे लागैत छै आ मुख्य बात ई छै जे हमरा गाँवमे दू जगह दुर्गा पूजा होइ छै एक जगह ड्योढ़ी पर होइ छै जाहिमे कि राजा सभके स्पेशल होइ छै राजपूत सभके आओर एकटा होइत छै हमरा सभकेँ सार्वजनिक जाहिमे गामके बारहो वर्णके होइ छै आओर पूरे गामके ओहिमे सहयोग रहै छै ओहिमे जे छै से दुर्गा पूजा हमसभ काफी नीक जकाँ मनेलहुँ दश दिनके पूजा पाठ चलल ओहिमे जे छै सांस्कृतिक कार्यक्रम जेना भजन भए गेल कीर्तन भए गेल या आर्केस्ट्रा वगैरह आबैत छै तऽ हमसभ सभ ग्रामवासी ओहिमे अपन आनन्दित भएके प्रोग्राम देखलहुँ शांतिपूर्वक जे छै से दुर्गा पूजा मनेलहुँ दुर्गा पूजाके दशम एगारहम दिन जे छै से जतराके प्रात हमरा गाँवमे विसर्जन होइत छै जाहिमे मूर्तिकेँ ट्रेक्टर पर बैठाके पूरा गाँव भ्रमण कराओल जाइ छै दू बजे दिनसँ इ प्रक्रिया स्टार्ट होइत छै आ लमसममे दस एगारह बाजि जाइत छै राति ताहिके बाद पोखरि पर जाके मूर्तिक पोखरिकेँ चारु साइड घुमायल जाइ छै ताहिके बाद हुनका हमसभ विसर्जन कए दय छियै आओर फेर इन्तजार केलहुँ जे कहिआ अगिला साल एतय जे फेर हमसभ दुर्गा पूजाके काफी हर्षोउल्लासके साथ मनेबै